एकबेर हम पढ़बैत रही तऽ ओहिमे जे छै से बतबैत बतबैत मैथके सवाल रहै आ ओ जे छै से किछु फसियो जाइत रहै गलत बता देने रहियै आओर लेकिन बादमे जे है से ध्यान आयल कि हम एहिमे जे हइ से गलती बता देलियै तऽ फेर बादमे विद्यार्थी सबकेँ कहलियै कि जे छै से हमरासँ गलती भऽ गेलै एकरा हम फेरसँ जे छै से बनेलियै एकर बादो जे छै से जब सबकिछु ठीक भऽ गेल तऽ फेर जे हइ से एहिमे अगर हमरा से कही गलती भऽ गेल तऽ एहिमे स्वीकार करैके कोनो दिक्कत नहि छै हम किआकि आदमीके जीवनमे जे हइ से आगर गलती स्वीकार कऽ लै छै तऽ ओहिसँ जे हइ से जीवनमे जादा किछु ओहिमे कोनो अपमानके बात नहि होइत छै गलती स्वीकार करनाइ बहुत बरका भारी बात होइत छै तऽ फेरसँ जे छै से ओ विद्यार्थीये रहल होइ लेकिन हम अपन चीज जे छै से फेरसँ अपन सब किछु ठीक कऽ लेलहुँ तऽ एहन जीवनमे उतार चढ़ावमे होइते रहैत छै कि जे आदमी जे छै से कए जगह एहन गलती करैत छै जेनाकि हम कतहुँ अगर एक जगह जाइ बाला रही नहि जा पयलहुँ आओर ओहि कारणसँ जे हइ से दिक्कत भेलै तऽ फेर जे छै से हम दुबारा ओतऽ कोनो अवसर पर जाए करके जादा टाइम समय देलियै आओर जादा समय देलियै आ ओकर बाद जे छै से अपन गलतीके सुधारैके कोशिश कयलहुँ एहि रूपमे जे छै से हम जे छै से काम करैत छलहुँ हँ आओर गलती अगर भेल तऽ ओहि लए कोनो बात नहि छै तऽ आदमी जे छै से सम्हारि लै छै किआकि परिस्थिति हमेशा एक समान नहि रहैत छै परिस्थितिके अनुसार आदमीके जे छै से आदमीके मनः स्थिति दिमागोके स्थिति हर समय एक सामान नहि रहैत छै किआकी आदमी कभी पचास तरहके बात दिमागमे अबैत रहैत छै ओहिसँ दिमाग जे छै से उलझनमे पड़ल रहैत छै एहि उलझनमे पड़ल रहलाके कारण जे छै से आदमी कभी कभी सोचैत छै किछु भऽ जाइत छै किछु आओर तऽ ओहि सब लेल कोनो दिक्कत नहि छै आदमीके अपन से जे छै से मनुष्य जन्मे भेलैया तऽ ओहिमे जे छै से आदमीके अपन सुधार करैके ओहि से गलती हेबे करैत छै आ ओहि से ओकरा सुधारोके समय भेटैत छै